फोटोग्रेफी म्हाजी हॉबी आनी म्हाका फोटोग्रेफी करपाक खूब आवडटा बट करता आसतना म्हाका खूब खुबशे अशें इशूज फेस करता हांव फोटोग्राफी करता आसतना जशें की केन्ना केन्ना लायटिंगाचो इशू जालो ना जाल्यार लायक फोकस येना सो अशें अशें खुबशे इश्यूज येतात म्हाका फोटोग्राफी करता आसतना इवन एक एकदां लेन्स ब्लर जाता नाल्या एक एकदां बॅटरी लो जाता सो अशें खुबशे इशूज फोटोग्रॅफर आनी हांव फेस करतात सो आतां आमी हें कशें फिक्स करचे सो बॅटरी बॅटरी इश्यू बद्दल उलोवपा खातीर सांगपा शकता की केन्ना बी आमी फोटोग्राफी कॅमरा चार्ज करता तेन्ना केन्ना कॅमराक ओवर चार्ज करचो न्ही बिकॉज ओवर चार्ज केल्यार कॅमराक तेजो बॅटरी लायफ जो आसा बॅटरीची लायफ जी आसा ती मातशी लो वयता लायक लो ओवर चार्ज केन्ना करपा जायना कितलो आसा वेट लायक चार्ज जालो आं स्टॉप करप सो अशें करून आमी कॅमेराची बॅटरी लायफ सेव करपाक शकता नॅक्स्ट म्हणल्यार आतां हें फोकस येना सो फोकस येना म्हणजे मुखार पयस मुखार पयस वसून ट्राय करप की फोकस आतां येता ना तो इवन कॅमराचो मुखाल्लो लॅन्स आसा तो मातसो लेफ्टर्न रोटेट करप सो लेफ्टर्न रोटेट केलो की मातशे अशें फोकस बेगीन येता सो तो एक हॅक आसा जो हांव ट्राय करता सद्दां आनी लॅन्स केन्ना केन्ना ब्लर येता सो लेन्स केन्ना केन्ना ब्लर आयल्यार लेन्साक बिश्टी भाब दिवप लायक टोणाच्यान भाब दिवप आनी जस्ट लायट टिशू पेपरान सॉफ्ट टिशू पेपरान पुसप कपड्यान पुसप न्ही कपड्यान पुसल्यार लेन्साक स्क्रेचीस येतात सो फक्त टिशू पेपरान पुसप कॅमराचो लेन्स जो आसा आमचो सो तो फक्त टिशू पेपरान पुसप मागीर म्हज्या लायटिंगाचो इशू सो केन्ना केन्ना आमी अशें वतान बी फोटो काडटा आसतना मातशी लायट चडशी वतान वयता आनी जो कोण मनीस आमचो उबो आसता तेमी मात्शे काडेशें दिसता सो हे फोकस आमी अशें करपाक शकता की जो आमचो फोकस जो आसा तो आमी मणशाक घालप आनी ना की बॅकग्रावणा सो अशें करून आमी तें एडजस्ट करपाक शकता आनी आमी ओवरकम करपा शकता ही जी कॅमेरा रिलेटेड इश्यूज आसा ती